हलो हा गोपाल सिंधी होटल हरे राम साईं मां थोरी देरि अॻु तव्हां खे पंज प्लेटूं दाल पकवान ऐं सीरे जो ऑडर ॾिनो हुयो पर हाणे छाकाणि त महिमान अच जेका अचिणा हुया हाणे हू नथा अचनि इन करे मां चाहियां थो त महिरबानी करे तव्हां उन ऑडर खे कैंसल करे छॾियो रदि करे छॾियो ऐं जे पोइ मां तव्हां खे ॿ सौ रुपिया एडिवांस जे तोर ते तव्हां जे जीपे ते मोकिलिया हुया तव्हां महिरबानी करे हुन खे मूंखे मोटाए छॾियो